जोङो न'नि थाखाय जोङो आबाद मावो जों आबाद मावनायाव जोङो अनेकथा जोङो जेंना फैयो जेंनाया मारै होनोबा जोंहा माइ गायोबा खोथिया फोनायसिमाव जोंनो दै नांगौ दै नङाबा जोङो खथिया थिलिखौ जोङो दुबलिखौ जोङो एवनो हाया जेब्लानाखि दै फैगोन अखा हागोन अब्लासो जोङो खोथिया थिलि दुबलिखौ जोङो एवनो मोनगोन अखा गैयाबा जोङो एवनो मोना जोङो खोथिया फोखांनायनि उनाव खोथिया रजयोबा खोथिया बोखाङोबा जोङो बे माइखौ जोङो दाव जानाय मोसौ जालांनाय जोङो नायनांगौ गोनां जायो आरो जोङो खोथियाया रजयोबा बेखौ मोसौ जायो होन्नानै जोङो मोसौ जाजानो गिनानै जोङो बेखौ होफ्थानांगौ जायो आरो खोथिया फुखांनानै जोङो जोङो दुब्लिखौ एवनो थाखाय जोङो अखा गैयाबा जोङो माजों एवनो जोंहा एवनोनो जेबो माबायानो जाया आरो जोङो माइखौ फुबाय फुनानै गायबाय गायनानैबो जोङो जोंनि माइआ एमफौ जायो बा दैजों थैलाङो जों बे एमफौ जानायखौ होफ्थानो थाखाय जोङो माइनि थाखाय जोङो मेदिसिन बाहायनांगौ जायो आरो माइ ओंखारोबा माइखौबो अमा सोबो एमफौ जालाङो बेबायदि खालामो आरो जों बेफोरखौ होफ्थानो थाखाय जों बेयावबो आरो जोङो मेदिसिन बाहायनांगौ जायो आरो जोङो माइखौ हायो माइखौ हानायावबो जोङो अखा समाव जोङो हानो हाया जेब्ला सानदुं दुङो अब्लासो जोङो माइखौ हानो हायो आरो माइ हाखांनानै जोङो जमा खालायनांगौ जमा खालामनायनि उनावसो जोङो मारा होगोन माराखौबो जोङो माजों होनो जोंहा नखराव मोसौ मोसा गैयाबा जोंथ' ट्रेकटारजोंनो होनो गोनां जायो आरो समाव जोङो ट्रेकटारखौबो मोन्नो थाङा आरो ट्रेकटारखौ मोनोबाबो जोंहा दिन गाज्रि जानानै होयोबा जोंहा माराखौबो होनो मोना जायो जोङो ट्रेकटारजोंसो मारा होनानै जोङो माइखौ न'आव लाबोनो हायो आरो माइखौ न'आव लाबोखांनानैबाबो जोङो गिसिखौ गोरान खालायनांगौ फोराननांगौ फोराननानैसो जोङो बस्थायाव सोगोन बस्थायाव सोखांनानैसो जोङो न'आव थिखोगोन आरो बेहायबो एन्जर जानाय बा एम्फौ जानाय बिदि जायो आरो जोङो फैगौ बोसोरनि थाखाय जोङो बे बोसोराव मोन्नाय माइखौनो जोङो जोलैबो जोङो बेखौनो दोन्नो हायो फैगौ बोसोरनि थाखाय जोङो बेखौनो जोलैबो खालामनानै दोनो